माता वैश्णो देवी ऐ फेस्टिवल जेह्ड़ा साढ़ा उत्थें नरात्रें बिच्च बड़ा सज्जे दा होंदा बड़ा ज्यादा सजावट होई दी होंदी जेह्ड़े उत्थे फुल्ल बगैरा लगाए जंदे सजावट कीती जंदी उसी दिक्खियै कि असें इयां लगदा कि अस पता नी कुत्थें आई गेदे न होर मतलब जेह्ड़े उद्धर दे फुल्ल होंदे ओह् कुतै बाह्र दा मंगाए दे होंदे बड़ी स्हेई सजावट कीती दी होंदी उद्धर दा इक बारी बंदा चली जा आने दा मन नी करदा बाह्रे दे लोक बी बड़े आए दे होंदे होर जेह्ड़े फुल्ल होंदे ओह् बाह्र दा मंगाए दे होंदे होर दिक्खने ई बी दूरा दूरा लोक आए दे होंदे उत्थें जेह्ड़े नौ दिन साढ़े नरात्रे चलदे मतलब कि नौ लोक नौ दिन उद्धर मतलब रौनक लग्गी दी रौंह्दी झांकियां बगैरा आंदियां दूर दूर दा लोक आंदे उद्धर क्योंकि उद्धर लोक ननरात्रे बिच्च आंदे होर बी इ'यां बी हर मतलब कि हर हर मतलब हर दिन हर म्हीनै चलै दे होंदे क्योंकि उद्धर बर्फ पौंदी सारा कुछ उद्धर दा नजारा ई अलग होंदा